हाँ मुझे पालतू जानवर पसंद हैं मैंने घर में एक गाय पाल रखी है और एक कुत्ता पाल रखा है गाय से हमें दूध भी प्राप्त होता है उस दूध से हम तरह तरह के पकवान बनाते हैं उस दूध से हम चाय भी बनाते हैं तरह तरह की मिठाईयाँ बनाते हैं एक मैंने कुत्ता भी पाल रखा है वो कुत्ता घर की रखवाली के लिए होता है घर में कोई भी आता है तो वो हमें सूचित कर देता है कि भई कोई आया है इससे कि हम बाहर निकल के देखते हैं कि हमारे यहाँ कौन आया एक बार तो क्या हुआ कि हमारे घर में चोरी होने से उसी कुत्ते ने बचाया था एक समय हमारे घर में चोर घुस आए थे उस समय वो कुत्ते ने भौंकना स्टार्ट किया फिर हम लोग जागे जागने के बाद हमने देखा तो कुछ चोर हमारे घर में थे वो कुत्ते की आवाज और हमको देख कर भाग गए तो उस कुत्ते की वजह से हमारे घर की एक बार चोरी बची और घर में एक अकेलापन सा रहता है तो इन जानवरों के साथ रहने से समय भी निकल जाता है गाय की सेवा भी हो जाती है कुत्ते के साथ कुछ घूमना भी हो जाता है इधर उधर उसको घूमाने के चक्कर हम खुद भी घूम लेते हैं गाय की सेवा करने से हिंदू सांस्कृतिक में बहुत पुण्य भी मिलता है गाय को सुबह सुबह जब हम खाना बनाते हैं तो पहली रोटी निकलती है वो गाय को खिलाते हैं तो इसलिए हमारे घर में जब पालतू गाय है तो हम उसी को खिला देते हैं गाय के गाय गोबर देती है जिससे की कंडे बनते हैं उससे भी हमारे यहाँ खाना बनता है उस कंडे से जो खाना बनता है वो बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है और उससे जो आग जलाते हैं उससे वातावरण भी शुद्ध होता है तो इसलिए मुझे पालतू जानवर पसंद हैं और मैंने जानवरों को पाल के रखा है